اگر آپ نے اپنے دوست کے لیے آن لائن تحفہ خریدا ہے اور اسے ابھی تک بھیجا نہیں گیا ہے تو آپ سپنگ کی حیثیت کو ٹریک کرنے کے لیے درج ذیل تفصیلات تلاش کر سکتے ہیں سپنگ کی تفصیلات کو ٹریک کرتے وقت تلاش کرنے والی معلومات آڈر نمبر سپنگ کی حیثیت معلوم کرنے کے لیے آڈر نمبر استعمال کریں جو آپ کو خریداری کی تصدیق کے بعد موصول ہوا ہوگا سپنگ ٹرائیکنگ نمبر اگر آپ کے پاس سپنگ ٹرائیکنگ نمبر ہے تو اسے کوریئل کمپنی کے ویبسائٹ پر درج کر کے اپنی پیکج کی موجودہ حیثیت معلوم کرے سپنگ کی حیثیت پیکج کا مقام پیکج کہاں ہے آیا یہ پیچنگ دس چی